ہم اپنے گاؤں یا اور علاقوں کے بارے میں یہ کہانیاں سنتے رہتے ہیں اور یہ واقعات ہوتی رہتی ہے کہانیاں یہ ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے ایس بی پور میں جو مطلب محرم کا میلہ لگتا ہے وہ بہت ہی اچھا میلہ لگتا ہے اور لگ بھگ ایک مہینے تک یہ میلہ رہتا ہے اور اس میں سنتے ہیں بہت اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں چاہے دہے جہیز کا ہو یا گھریلو سامان ہو یا کھانے پینے والا چیز ہو یا جھولا وغیرہ ہو بہت ہی اچھا مطلب میلہ لگتا ہے اور ہم لوگ بھی اس میں گھومنے جاتے ہیں اور ان کی کہانی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے ایس بی پور کا جو میلہ ہوتا ہے ہمارے سمری بختیار پور کا جو میلہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ بھی واقعات آتی رہتی ہے ایک سہرسہ ہمارے سٹی ہے جہاں پہ بھی متسگندہ کا میلہ لگتا ہے جو جنوری کے منتھ یا دسمبر کے منتھ میں لگتا ہے یہ میلہ بھی بہت اچھا رہتا ہے اس میں بھی کھانے پینے کی سامانیں جھولا وغیرہ پانی والے ناؤ سرکس موت کا کنواں پھر جو بھی خانے پینے والا ہوٹل طرح طرح کے سلیپرس طرح طرح کے چپلیں طرح طرح کے شوز وغیرہ ایرنگس ہر چیز ملتی ہے یہ واقعات سنتے رہتے ہیں کیونکہ جو جو دیکھ کے آتا ہے یہ کہانی کہتا رہتا ہے اس لیے ہمارے ایس بی پور ہوا یا سہرسہ ہوا یہاں کی واقعات ہوتی رہتی ہے کہ یہاں کا مطلب میلہ نا بہت مشہور ہوتا ہے اور ہمارے بگل میں سٹانا واد واڈ سٹانا واڈ ہے جو وہاں محرم کا سمپل میلہ ہی لگتا ہے بٹ قوالی آتا ہے ہر چیز آتا ہے اور ان کی بھی کہانی اور واقعات سننے کو ملتی رہتی ہے کہ سٹانا باد کا میلہ ایسا ہے سٹانا باد کا میلہ ویسا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہمارے تینوں جگہ اور تھوڑا موڑا ہمارے گاؤں میں بھی لگ جاتا ہے لیکن ان سبھوں چیجوں سے کم لگتا ہے یہی کہانی ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں